जोंना उन्दैफ्रा फरिखा जोबना बन्द' मोनबा बेरायनो लिंगासिनो दङ बेरायनो माबायाव क'क्राझार गौरां पार्काव बेरायहैनोनो लेंबाय थायो दाख्लैबो बिब' आ आब'नि फिसाजो फैदोंमोन ओमफ्राय दाना बेखौ लेंबाय आब' थौ गौरां पार्काव बेरायहैनो होनबाय ओमफ्राय बुंबाय आरो बिब'आ र' फरिखा जोबग्रोथों फरिखा जोबग्रोथों होननानै बुंबाय आरो बे फरिखा जोब्बा ज' थांगोन होनना बुंबाय आरो बे ओमफाय दाना बा बेखौनो बावा दासिमबो ओमफ्राय बिदि एखम्बा एखम्बा होनो गथ'वा बेरायहैनो होननाया थांगोन ना थाङा जोंहालाय बेरायनो होननाया थांगोन ना थाङा होननानै बुङो आरो ओमफ्राय थांगोन र' फैसा नांगौ मागौ बिदि होननानै थगायनानै दोनबाय थायो आरो ओमफ्राय दाथ' फरिखा जोबाखै नालाय फरिखा जोब्बा मा होनो मिनथिला लेंबाथ' थांनांगोनानो दसेबाबो गावसोर गेलेबाय थाथों जों जिरायना थाबाय थागोन बेबायदि आरो बिदिनो नाव बायदिसिना दङ होनदों नालाय खोन्थादों नालाय बिब'आ ओमफ्राय बेखौनो थांनो होननानै लेंबाय थादों आरो ओमफ्राय बिब'आ माला फैफिनो जेला बिब' फैयो एला ज' फेमिलियैनो थांनाय जागोन आरो जानाय लोंनायबो लांफानोसै इसे मेथाय सेथाय बिदि थांना बेरायना फैनोसै